ते मेरे कोला दा पुच्छे दा कि रिजर्व जेह्ड़े करनां उंदै बारै केह् बार्ल्ड ऐनिमल गी दिक्खो में जम्मू च रौह्नां ते इत्थें इन्नें बाईल्ड ऐनीमल नी हैन बट में फिर बी आखनां कि असैं पारेस्ट गी रिजर्व करनां चाही दा ते गल्ल करां कि जिसले दा मतलव डैवलपमैंट बगैरा प्राजैक्ट जम्मू दे चला दे ना में आखनां बड़ा शैल प्रोजैक्ट एह् ते डैवलपमैंट बी जरूरी ऐ पर किस बेस पर डिवलपमैंट होआ दी असें केह् कीमत चकानी पवा दी में पैसे दी गल्ल गै नी करा दा केह् कीमत स्हानू चुक्कनीं पौनीं कि जंगल कटोआ दे इन्नां पेड़ कट्टे दा में केह् सनांऽ साढ़े जम्मू चइर राईका जंगल ऐ उत्थें हाई कोर्ट बनानें आस्ते इनां ने इन्नां पेड़ कट्टेा तुस हिसाव लाओ ते जिसलै दे जम्मू च डैवलपमैंट दे प्रोजैक्ट चला दे ना में आक्खा ना प्रोजैक्ट चलनां चाही दा ओह्नी ऐ पर जंगल कट्टनें दा केह् ओह् ऐ में आक्खा ना मन्नना में इक पेड़ कट्टनां दो पेड़ बी लाओ ना कोई होर लाओ तुस हिसाव लाओ कि जिसले दे प्रोजैक्ट चला दे किन्नें पेड़ कटोआ दे मौसम गी पता किन्ना फर्क पेई दा जम्मू दे रामबन ऐरियै जित्थें कदैं गर्मी नी पौंदी ही इन्नी धुप्प ऐ लोग ए सी लाईयै बैठे दे उस एरियै च उत्थें लोकैं कदें पक्खां बी नी लाए दा होनां ते अज्ज ए सी लाईयै बैठे दे इन्नां फर्क पेदा उत्थें ते में अक्खा ना इसी प्रज़र्व करो रिजर्व करो इ'नें जंगलें गी इ'नेंगी बचाओ एह् मतलव जेह्ड़े बांदर शांदर दिक्खी लैओ हून शैह्र बिच्च आई दे इन्नें उंदे घर जोआड़ी जंगल च रेहियै इत्थें गै तुसें जंगल नी छड्डे ते उनैं इत्थें गै आनां फ्ही उत्तें जंगलें च ते खानें गी मिलदा हा रुट्टी शुट्टी उध्दर उंदा घर गै जोआड़ी ओड़ेआ उनें तोआड़े घर गै आनां फ्ही लेनें ठीक ऐ नी फिर आखदे बिच्च शेर आईया ओह् आईया ओह् आईया ते में उ'ऐ सोचा दा हा कि रिज़र्व करना चाही दा जेह्ड़े जंगल शंगल ऐं जेह्ड़ी रामसर साईड ऐ चलो ओह् ते करा दे पर जेह्ड़ी नेंई ओह् उंदा केह् होना उनैं बी पर्जर्व करने आस्तै किश ना किश चाही दा ओह् हून दिक्खो इंत्थें ते दूआ आई गेआ हा इक दो साल पैह्लें के लोकें उनें मतलव किन्नें त्रै चार लोकें गी फंड चाढ़ी ही मतलव फट्ट लाए हे मूंह् फाड़ी ओड़ेआ हा पर मरेआ ते कोई नी पर फ्ही बी जंगली जानवर होंदा ऐ कि तुस प्रजर्व करो उ'नेंगी बचाओ चलो होर ते कक्ख नी इ'नेंगी ते बचाओ तुस चंगा भला ज़ू हा इत्थें मांडा उत्थें जाइयै शिफ्ट करी ओड़े दा इत्थें जाइयै हून खज्जल होइये जानवर केह् आक्खा इ'नेंगी चलो इयै आक्खी सकनें आं ते लोकें इ'यै होंदा कि

इ'नेंगी बचाओ साढ़े जे ऐंड़ के ते जेह्ड़े बी हाईवे नंदनी होईया रामनगर बार्ल्डलाईफ सैंचरी इत्थें पेड़ कटोआ दे इ'नेंगी बचाओ में आखनां इनेंगी बचाओ इ'यै साढ़े आनें आह्ला कल्ल ते इ'नेंगी बचाओ बस